ہیلو ہاں ہیلو آپ کو سمسنگ کا موبائل چاہیے اچھا تو کیا سمسنگ کا موبائل ہی خریدنا ضروری ہے کیا اس سے اچھی اچھی کمپنیاں بھی تو آ رہیں ہیں ہاں ہاں ایک ریلمی کا ابھی نیو کمپنی ہے اس کا موبائل بہت چلا ہوا ہے اس میں بہت اچھے اچھے آفرز ہیں اس میں ایک ماڈل نمبر ہے سی الیون ہاں اس کی قیمت بھی بہت کم اس میں سکسٹی ٹو جی بی ریم ہے ہاں اس میں ساری چیزیں اچھی فیسلٹیز ہیں کیمرے آگے پیچھے سب بہت اچھے اچھے کیمرے ہیں اس میں ہاں اور میں نے ابھی اپنی فیملی کے لیے یہی ریلمی کا میں نے دلوایا تو بہت اچھا چل رہا ہے اگر آپ بھی لے لیں ریلمی کا تو اچھا رہے گا بقیہ آپ بتائیے آپ کون سا لینا چاہتے ہیں اچھا ایک اور کمپنی ہے اپو کے نام سے اس کا بھی موبائل بہت اچھا چلا ہوا ہے اور سمسنگ سے بھی اچھا ہے اگر آپ کہیں تو اس کے بارے میں میں تھوڑا ڈیٹیل آپ کو بتا دوں ہاں ہاں ایک ماڈل نمبر تھری تھری فور سائز کا ماڈل ہے تو اس میں کیا کہتے اپو ہاں اوپو ہاں اگر اس کمپنی کا موبائل لے لیں تو اس میں بھی بہت اچھے اچھے آفرز ہیں اور قیمتیں بھی زیادہ نہیں ہیں وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی ہاں ہاں ہاں ہاں اگر آپ بتائیں تو وہ میں آپ کے لیے آڈر بک کر دوں ہاں اس کی خاصیت ہے کہ جو اس کا اسکرین بڑا سائز کا ہے اور سب سے مین بات ہے کہ اس کی جو قیمت ہے بہت کم ہے اور بہت مضبوط ہے اس کو گرنے پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا ہاں انٹرنل میموری بھی تقریباً سکسٹی سکس ہے اور کیا کہتے ہیں ریم بھی کافی اچھے ہیں ہاں سمسنگ کا ہی لینا چاہتے ہیں آپ لگ رہا ہے چلیے ٹھیک ہے سمسنگ کے بارے میں آپ بتا دیجیے کچھ تو وہ بک کر دیتا ہوں آپ کا ٹھیک ہے وہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے اٹھائیس ہزار کا ہے سمسنگ کا وہ بہت اچھا ہے وہ بک کر دوں آپ کے لیے چلیے ٹھیک ہے وہی میں بک کر دیتا ہوں سمسنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں